असांजे घर में तुलिसी आहे जेका पहिरीं मां पहिरीं तुलिसी लॻाईंदा आहिनि उन खां पोइ गुलाब जो गुल जो वणु लॻाईंदा आहिनि जेको सीज़न में हिकदमि ॻाढ़ा पीला गुलाबी कलर जा गुल ॾींदो आहे उन खां सवाइ अशोका ट्री हूंदो आहे अशोका ट्री जेको लंबो हिकदमि मथे ताईं वेंदो आहे ऐं गहिरी छाया ॾींदो आहे ऐं सिधो वणु हूंदो आहे त इन जे करे घर बि ढकिजी वेंदो आहे उस खां ऐं उन खां ॿाहिरि नमूननि जा अलॻि अलॻि गुल ईंदा आहिनि जेका मूंखे नाला त एक्चुली ख़बर न हूंदी पर अलॻि अलॻि वण लॻा बि वेंदा आहिनि जंहिंखें पाणी ॾियणो पवंदो आहे टाइम टू टाइम सुबुह जो या शाम जो हिकु वेले में त पाणी ॾेई करे सावक कंदा आहियूं घर खे चमकाईंदा आहियूं शिम सुहिणो लॻंदो आहे ओड़ी बरसाति में त वण अहिड़ा टिंकी चिमकी पोंदा आहिनि जो मथां पाणी पवंदे त पत्ता वत्ता हिकदमि मिट्टी हठी वेंदी आहे ऐं बिल्कुलु सावक लॻंदी आहे जंहिंजो असां आनंदु वठंदा आहियूं ऐं इहो आनंदु सभिनी खे वठणु खपे जेको गुल जो वणनि जो ऐं ईअं पौधे जो कमकारु ॾाढो सुठो ऐं घर खे हिकु जीवन ॾिए थो